देखू अगर हम अपन बात करि तऽ हम जे छै नर्सरी होयत छै बहुत जगह अहाँसभ सुनले हेबय नर्सरी से हमरो सभके तरफ नर्सरी छै नर्सरीमे हर तरहके पेड़ पौधाके बीज मिलैत छै हर तरहके पेड़ पौधा मिलैत छै जे अहाँ अपना साथ लय जाके रोपि सकैत छी से हमहुँ नर्सरीसँ होय छै तऽ पेड़ पौधा लय जाके आ रोपि दैत छी दुआरि पर या बाड़ीमे या खेतमऽ जतय भी रोपयके होय छै बागवानीमे रोपि दैत छी आ ओ विकसित भै जाइए धीरे धीरे आ ओना जे छै हमर पापासभके समयमे इहो होय रहय आओर अखनो हमरासभ करैत छी कहिओ कालके जे जेनाकि आम खेलहुँ तऽ ओकर गुठली जतय फेकलहुँ ओतयसँ गाछ निकलि गेल ओहोसँ गाछ बनि जाइत छै तऽ आ जेनाकि एकटा फूल होइए गेन्दाके शायद होयए तऽ गेन्दामऽ की होय छै फूल खिलयके बाद या फूल हुअ लागल तऽ दशहरा सभके समयमे हमरा सभके तरफ फूल होय छै दशहरामऽ पूजा करय लेल हमरासभ फूल जे भै जाइए पर्याप्त मात्रामे अपने दुआरि पर भै जाइए तऽ ओकरेमऽ गाछोमऽ गाछेमऽ बीओ रहैत छै तऽ वएह बीआ हमरा सभके फेरसँ वएहे फूलके पौधा रोपयके काम आबि जाइए एकरासँ की होइए हमरासभ एना पौधा रोपण करि लैत छी आ ई हमरसभके मुख्य स्रोत भेल